हेलो हेलो सर सर आप आँख के डॉक्टर बोल रहे हो क्या हाँ सर मे बोल रहा था तनुज मैं दो चार दिन से मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है तो क्या आप कुछ ड्रॉप ऑप या कुछ गोली दवाई कुछ बता दोगे ना हो तो क्लीनिक पर आना ज़रूरी है कि आप कुछ गोली दवाई लिखवा दो तो इससे काम नहीं होगा

नहीं चश्मा ओस्मा तो सर सर चश्मा तो नहीं चढ़ा लेकिन मैं जब रात में पढ़ाई करता हूँ तो आँख बहुत ज़्यादा दुखती है और आँख से आँसू आते है और सिर भी दुखता है बहुत हाँ यह कारण है अच्छा सर अच्छा जी तो सर मतलब आपका क्लीनिक कितने बजे हाँ सर बोलिए अच्छा सर सर आपका क्लीनिक है कहाँ पर जी जी जी अच्छा सर तो हाँ तो सर आप मिल जाएँगे ना पक्का कि अपॉइनमेंट वग़ैरह कुछ लेना पड़ेगा वहाँ जाकर जी सर सर टाइमिंग आप फिर से बता दीजिए क्या बताया था आपने नौ से बारह ठीक है सर जी कहाँ पर तनुज पवार जी सर लिख लीजिए हाँ सर आप बताइए आप कब फ्री है क्योंकि मेरा जल्दी से जल्दी आने का सोच रहा हूँ आँख बहुत दर्द कर रही है मेरी और सिर भी दुखता है आँख के कारण अच्छा आप अभी हो क्या सर यस सर जी सर बिल्कुल ठीक है सर ठीक है